हेलो सर सांगात हय हय साईकृपा स्टेशनरी शोप कसले जाय ओके ओके आमचे कडेन सगले सामान आसा तुमकां फक्त कितें जाय ते सारके सांगां दोन डजल ए फोर सायज बुक बरे राव आ एक मिनीट बरयतां दोन डजन ए फोर सायज बुक आ आनीक किदें कवरां सगल्यां बुकां खातीर ओके फुडें बरे लेबलां कवरांचेर लावपाक पेनां आमचे कडेन खूब तरेची आसा सेलोची आसा मागीर ओकटेन आसा लिंक आसा ग्रीपर आसा बरे दोन इंकाची दिंव दोन इंक पेनां दोन जेल पेलां आनी दोन बोल पेनां ओके सर आनीक किदे जाय सर हायलटार सेट आसा सर तुमकां कसलो कलर जाय ओके ग्रीन ओरेंज ओके फ्लोरसंट न्ही सर ओके ओके ओके रांव आ एक मिनीट बरयतां हय जोमेट्री बॉक्स आसा कसले जाय फेबर कास्टेलेचे आसा केमलिनाचे आसा कसले जाय केमलिनाचे ओके एकशे धा रुपया पडटले आ सर ओके ओके आनीक किदे सर एक मिनीट आ बील मारता आनीक कितें सर कंपास बॉक्सिस जावं पावचिस शापनर रब्बर बरे एक पेन्सिल बॉक्स अपसरा चलता सर अपसराचे चलता अपसराचे मातशए सर डाक येतले आ डाक सारकी ओके सर वेट आ एक मिनीट बील मारता ओके सो सर तुमचे बील जाले पांचशे चाळिस रुपया

ओके सर ओके सर थॅक्यू थॅक्यू थॅक्यू